हय म्हाजे इस्पान तरी शिक्षण हें देख शिकोवपाचें एक भोव बरें माध्यम आसा कारण शिक्षण जें मनशाक रीत शिकयता तें हेर कसलोच घटक आसता तो शिकोवंक शकना पालकांची ती देख शिकोवप आसता ती एक टायम तेंचे हिस्पान भुरग्यां मेरेन पावों शकता पूण भुरगो तें देखीचो त्या शिकयल्ल्या शिक्षणाचो आवय बापायन शिकयल्ल्या शिक्षणाचो कशे तरेन उपयोग करता हें सदांच भुरग्याचेर आसतलें घरा कडेन बरें वागोवन भायर जाय तें करप जाय तशें वायट वागप वा सामकें हलगजीपणान वागप हें तें शिक्षणाचें मूल मूल्य जावंक शकना तर शिक्षणान जो मनीस बरे तरेन शिक्षणांत बांदिल्लो आसा तो मनीस बऱ्या रितीनी बऱ्या देखीन बांदिल्लो आसतलो आनी आनी हें मुळावण जें आसा तें आमच्या मुळावें शाळेंतूच प्रायमरी जेन्ना आमी शिकतात तेन्ना आमकां वेल्यू एडुकेशन हो जो सब्जेक्ट आसता तितूंतल्यान दिसता आनी आनी सदांच आमी चिंत्ताली तो आनी सब्जेक्ट किद्या आसा तो विशय किद्या आसता पूण आतां आतां कळटा जर तें वेल्यू एडुकेशन नाशिल्लें जाल्यार बुकांक सरस्वती मानप बुकांक पुस्तकांक आमच्या देव मानप ही रीत येवंक शकनाशिल्ली ही रीत जर येयल्या ही देख जर आमी शिकल्यांत आयज जाल्यार त्या वेल्यू एड्युकेशन वा शिक्षणाक त्या उपक्रमाक लागून कॉन्वँटान शिकिल्लीं भुरगीं जीं आसा तो आतां आतां जें हालीं वेल्यू एडुकेशनाचें जें नव्या हितून पिळगेन वेल्यू एडुकेशन आनी रिलीजन अशे दोन भाग करून उडयल्या वेल्यू एडुकेशनाक दुसरो भाग जावंक शकना रिलीजन इगर्जीनी शिकपाक मेळटा देवळांनी संस्कृतांनी वाचनान वा भगवद गीता जावं वा हेर पुराणांनी शिकोंक मेळटा पूण देख शिको देखीचें शिक्षण रीत उलोवपाची पद्दत हें सगळें जें आसा तें तें वेल्यू एड्युकेशनान आमकां विशयान मेळटालें कॉन्वँटान शिकतना आमकां वेल्यू एडुकेशन एकली आमची माद्र सिस्टर शिकयताली आनी ती बेस बरी आमकां समजोवन दिताली कशे तरेन व्हडल्या कडेन वागप उलोवप तशेंच आमी ल्हानां कडेन जर आमी सुपिरियर आमी म्हणटात न्हू आमी सुपिरियर तीं जुनियर तशे तरेन कशे तरेन त्या त्या लायनीन सुद्दां कशे तरेन वागप करप मागीर आदर दिवप आमच्या व्हडल्यांक हें सगळें आमकां ती माद्र तेन्ना शिकयताली आनी उपरांत उपरांत जेन्ना धाव्वेक सुद्दां पावलीं धावेक सुद्दां आमकां तो सब्जेक्ट आशिल्लो वेल्यू एडुकेशन आनी धाव्वेक सुद्दां आमकां जी टिचर शिकयताली ती बेस बरी शिकयताली आनी आतां आतां मात तें वेल्युडकेशनाचें रिलीजनान रुपांतरीत जावं वा भाग जावं दुसरो अशें करून त्या उपक्रमाचो त्या प्रोग्राम जावं आमी लॅक्चर म्हणो वा पिरियड म्हणो तेजो तेजो म्हत्व तितलें उरोंक ना आतां तें बदल्लां आनी टिचरऱ्यांनी त्या सब्जॅक्टाक त्या विशयाक असो आं तो वेल्यू एड्युकेशन तितून आनी कितें शिकयतलीं अशें तरेन आतां घेवपाक चालू केलां पूण म्हाजे हिस्पान तरी आमी जी वेल मॅनर्ड प्री अबायड बाय प्रिंसिपल्स वीथ हें आमकां फूल देखरेख जी आसा ती आमकां शिक्षणूच शिकयता शिक्षणांतल्यान आमकां ती दिसता स्कुलांतले जालेंच पूण जें आमी प्रायमरींतल्यान सेकेंड्री मेरेन सेकेंड्री उपरांत लेगीत म्हणल्यार अकरावे बारावेक लेगीत तो सब्जॅक्ट आसता तशेंच आमी ग्रेज्युएशना पावन लेगीत तो सब्जॅक्ट आसता एम ए खातीर थोड्या प्रोग्रामांनी तो सबजेक्ट मेळटा बट थोडे प्रोग्रामांनी मेळना पूण तरीय आमी पोवपाक वचत जाल्यार शिक्षणूच एक मनशाक खरी देख शिकयता खरी रीत शिकयता उलोवपाची जावं कसली खंयचोय शिक्षीत मनीस आपल्या सिनियराक जावं आपल्या व्होडल्या मनशाक केन्नाच अनादर करचो ना एक शिक्षीत मनीस केन्नात धाकल्यांकडेन वागतना आपूण तेज्यान वर्चस्व घेवन आसा अशें केन्नाच तेंका दाखोवन दिवचो ना तशेंच समाना वांगडा वागतना लेगीत आपल्यालें शिक्षण कशें तरेन व्हडलें आपूण कश तरेन तुमच्यांनी सुपिरियर आसा हें दाखोवन दिवचो ना आनी हाका लागून शिक्षण हें सदांच देखीचें रितीचें शिक्ष शिकोवपा खातीर एक बरें माध्यम आसा